हेल्ल' औ आङो दिनेस बसुमतारि एक्सुवेलि आङो नोंनि दखानाव मा मा फिथाइ सामथाइफोर दङ बेखौ सोंनो नागिरदोंमोन अ अ आच्चा आच्चा आंनो बे आपेलखौ सेरसे नांगौमोन जिखुनुजाया बे आपेलनि दामआ बेसेथाय सेरसेआव अ बिदिब्ला आंनो बेखौ सेरसे सुनानै हरदो थाइजौखौ नांथ'ला खोमा आंनो बै नासप'तिखौ हरदो नामा बेखौबो सेरसे हरदो दे अ होनबा थाइजौ दङ होनदों नामा ना औ औ बे थाइजौनि दामआ बेसे सेरसेआव अ बेखौबो आंनो सेरसे हरदो दे बेखौबो औ औ औ औ बेखौ केजि मोनसे बैखौ केजि मोनसे बेखौ नोंथाङा बेंटलनि मोनसे सि आर पि केम्प अफिस दं ना बेवहाय होफैबानो जाबाय अ बेजों लोगोसे आरो मोनसे बाथ्राबाव फैबाय थानाय समाव एबा फैगोन बिस्तिबाराव अननानै नोंथाङा नासप'तिखौ लाबोबानो जाबाय अ जागोन दे औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ दे लागोन उनाव फिउचारफ्राव नांगौ जायोब्ला उनाव लाबावगोन इयुनाव गोजोनथों नोंथां गोजोनथों नोंथां